सांत फ्रांसीस शेवेराचे फेस्त गोंयचो लोक गोंयच्या साहबाचे फेस्त जावं तो क्रिस्तांव हिंदू आनी मुस्लीम व्हडल्या दबाज्यान मनयतात हें फेस्त दर वर्सा ओल्ड गोवा बॉम जेजूचे बसलीका तीन डिसेंबराक म्हयन्यांत जाता सांत फ्रांसीस सात एप्रील फिफ्टीन झिरो सिक्स हे वर्साक जल्मलो सांत फ्रांसीस शावेर एक स्पेनीस जेझूइश्ट मिशनरी आसलो ताणें देवाचें उतर संवसाराच्या साहित्य देशान वचून परकोटलें सांत फ्रांसीस सेवेराचें इतिहासांव आसलें तें म्हूणल्यार क्रिस्तांव दोन परपोटपाचो आनी गोरिबाची सांबाळ करूंक सांत फ्रांसीस शावेर फिफ्टीन फोटी टू हे वर्सा गोंयांत येयलो तेन्ना देवाचें उतर पुरगोटलें आनी ताणें म्हूणलें आपूण मेले उपरांत आपणाची कूड गोंयांत व्हरची म्हूण फिफ्टीन फिफ्टी टू तो ह्या संवसारांत अंत्रोल्लो सुमार दोन वर्सां उपरांत फिफ्टीन फिफ्टी फोर ह्या वर्साक ताची कूड परतून गोंयांत हाडली ताच्या मोन्ना उपरांत ताची कूड कुसूंक ना हे पळेवून ताका सांताचो मान मार्च टुवेल सिक्स्टीन ट्वेंटी टू ह्या वर्साक मेलो आनी आयज पर्यांत ताची कूड तेशींच आसा बॉम जेजूच्या बेसिलिका ताची कूड सांबाळून दवरल्या आनी संवसरभूर लोक ताका मान दिवंक येतात सांत फ्रांसीस शेवेलाची फेस्त पयली णव दिसांचे तयारी आसता तें म्हूणल्यार नोवेनां आनी ताची दावाचीक पोरप तीन डिसेंबराक मनयतात तें दिसांनी मीस वेगवेगळ्या भाशांनी आसता तशें कोंकणी इंग्लीश पुर्तुगीज स्पेनीश तामील कन्नड जाता दर धा वर्सांनी एक्सपोजीशन हे नांवान वळखतात ती कार्यावळ जाता हे तेंपार सांत फ्रांसीस झेवियराची कूड देंवयतात आनी ती लोकां बारीकसाणेन पळोवपाक मेळटा हें एक्सपोजीशन अंदुच्या परस चड लोक येता सांताक मान दिवपाक संवसार भर लोक येता